आंनि मोजां मोनसिननाय रोजाबनाय देंखोनि रोखोमा जाहैबाय गोदान मेथाइ आरो बे गोदान मेथाइआ ओ मानो थाखाय गोनां आं बेखौ बुंनो नागेरदों से नाम्बार गोदान मेथाइआव जोङो बायदि रोखोमनि जोङो सानस्रि जोङो बेहाय फोरमायनो हायो जेरैहाय दुखु दाहानिबो जोङो बे मेथाइआव जोङो फोरमायनो हायो सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां मोनलायनाय जों बे देंखोजों जोङो फोरमायथिनो हायो बे गोदान मेथाइनि गेजेरजों जोङो बायदि रोखोमनि मेथाइ रोजाबनानै जोङो सासे सुबुंखौ जों गोजोन होनो हायो गोदान मेथाइनि गेजेरजों जोङो बायदि गावनि साननाय हनायखौ जोङो गुबुननि सिगाङाव फोरमायनानै जों रंजानो हायो गोदान मेथाइनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि रंजानाय लाबोनो हायो जाय मेथाइनि गेजेरजों जोंनि सासे सेंग्राया एबा सासे सिख्लानि जिउनि थांखि एबा जिउनि लुबैनाय बेखौ फोरमायथिनो हायो बिनि थाखायनो आङो जोंनि मोजां मोनसिननाय रोजाबनाय देंखोयानो जाहैबाय गोदान मेथाइ आरो बे गोदान मेथाइखौ जोङो बयबो रोजाबनो सोलोंनांगौ बिनि अनगायैबो आरोबाव जोंबो आं मोजां मोननाय मेथाइनि मुङानो जाहैबाय रोखोमानो जाहैबाय ओ बैसागु मेथाइ बैसागु मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो जोङो बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जोङो बैसागो मेथाइखौ जोङो खननो लुगैयो रोजाबनो लुगैयो आरो बे बैसागो मेथाइनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' हारिनि मोसानाय मुसुरनाय जोङो बेखौ जोङो दिनथिफुंनो हायो बैसागो मेथाइनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' हारिनि रंजानायखौ जोङो बोथोर फैब्लानो जोङो मोननो हायो बैसागो बोथोर फैनाय लोगो लोगो जोंनि गोसोआव बैसागो मेथाइआ फैखायो बिनिखायनो जों बैसागो मेथाइआबो जोंनि थाखाय आंनि थाखाय मोनसे ओ रोजाबनायनि मोजां मोनसिननाय मोनसे देंखो होननानै आं सानो आंनि जिउआव आं बैसागो मेथाइखौ निजायै दिहुननानै खननो हायाखैब्लाबो आं मालाय दिहुनखांनाय सल'खौ खननानै जोबोद मोजां मोनो बिनिखायनो बैसागो मेथाइआबो आंनि जिउआव मोनसे मोजां मोनसिननाय रोजाबनाय देंखो होननानै आं सानो